जी अगर मेरे विशेष प्रतिभा और कौशल के बात करि जाए तो मुझे ऐसा लगता है की मैं अगर ईवेंट मैनेजमेंट कम्पनी खोलूँगी तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊँगी क्योंकि मुझमें एक नेतृत्व करने की शक्ति है मैं सौ से अधिक लोगों को एक ही समय पर नेतृत्व के माध्यम से काम करवा सकती हूँ हाँ मैं कभी कभी थोड़ा सा गुस्से में लोगों से थोड़ा बात करती हूँ और कभी कभी बहुत आराम से भी और मुझे ऐसा लगता है की मैं बहोत अच्छे से एक नेतृत्व कर सकती हूँ और नेतृत्व की मेरी क्षमता बहुत अच्छी है और मैं उसमें मेरा विकसित समय समय पर होता आ रहा है क्योंकि मैंने ऐसे कई कार्यक्रम है जो मैंने अकेले सम्भाले हैं और मैंने सौ या दो सौ की लोगों की टीम के साथ काम किया है जैसे की गणेश उत्सव है मैं ख़ुद उसको ऑर्गनाइज़ करती हूँ और मैं उसमें हमारे आठ से दस समिति सदस्य हैं उनको भी सम्भालती हूँ जिसमें हमारे पंडाल में कम से कम डेढ़ सौ से अधिक लोग आते है उनको भी मैं उनका भी जितनी भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मैं उन सभी का ध्यान रखती हूँ और उस मामले में मैं मुझे लगता है की मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ नवरात्रि मे भी हम पंडाल करते हैं और अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है सोसाइटी में तो मैं पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हूँ तो वहाँ पर भी मेरी एक नेतृत्वता और मैं जुगाड़ से भी काम अच्छे से कर लेती हूँ और मेरे बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी है जहाँ मुझे बोलना चाहिए वहाँ मैं बिलकुल भी बैठी नहीं रहती हूँ मैंने ऐसे कई कार्यक्रम ऑर्गनाइज किए कई कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त किए हैं बहुत अच्छे से किए है जिससे लोग मुझसे सलाह लेने आते हैं और मैं उनको सलाह भी देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है की मैं लोगों को सलाह के माध्यम में भी बहुत अच्छे से मदद कर सकती हूँ